اردو عملی طور پر ہندی فارسی اور عربی زبان کا مرکب ہے حالانکہ اس میں تلفظ گرامر اور الفاظ اس کی زبان ایک دوسرے سے الگ ہے مگر کچھ حالات میں یہ ہندی اور اردو کا مرکب ہو جاتا ہے جسے ہم عام زبان میں ہندوستانی زبان بھی کہتے ہیں یہ جب ہوتا ہے جب کسی ایک کو اردو پوری طرح سے نہیں آتی ہو اور کسی طرح وہ ہماری بات چیت کو سمجھ کر اپنے ذہن میں سمجھ لیتا ہے اور اپ اپنی بھاشا میں یعنی ہندی یا کسی اور بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ذہنی طور پر یا اشارتاً سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یہ تب ہوتا ہے کسی ایک کو اردو پوری طریقے سے نہیں آتی ہو وہ ہندی کے الفاظ بول کر یا ہندوستانی زبان بول کر اپنی بات کو سمجھاتا ہے جسے اردو پوری آتی جسے پوری اردو آتی ہے وہ بھی کچھ الفاظ جو ہندی کے ہوتے ہیں اسے بول کر اپنی بات سمجھا لیتا ہے اس طرح سے دونوں کی بات چیت مکمل ہو جاتی ہے اور دونوں دونوں میں سے کسی ایک کو بھی زبان پوری طور پر نہیں آنے پر بھی دونوں کی بات مکمل ہو کر دونوں اپنی بات ایک دوسرے کو سمجھا پاتے ہیں